जी नमस्ते नमस्ते जी हमारे यहाँ दीक्षा साड़ी सेंटर है हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ बिकती हैं जी हमारे यहाँ कई क्वालिटी की साड़ियाँ हैं कई रंग की साड़ियाँ हैं नए नए मॉडल की साड़ियाँ हैं आपको किस तरह की साड़ियाँ चाहिए बनारसी चाहिए नेट वाली चाहिए सिल्क वाली चाहिए कि नॉर्मल साड़ी चाहिए जी अच्छा वह बनारसी साड़ी तो हमारे यहाँ कई क्वालिटी की हैं महंगी भी हैं सस्ती भी हैं सस्ती वाली थोड़ी मतलब एक दम लो कम कलर में हैं और महंगी वाली थोड़ी अच्छी सी हैं जैसे हमारे यहाँ अच्छी साड़ी कम से कम पाँच हज़ार दस हज़ार के ऊपर ही हैं जी नहीं हमारे यहाँ बनारसी साड़ीयाँ हैं वह बहुत अच्छी क्वालटी की है तो इतना कम नहीं होगा जी हाँ हमारे यहाँ सर पाँच हज़ार दस हज़ार की साड़ियाँ हैं तो हम कम से कम आपको साढ़े दस हज़ार की साड़ी नौ हज़ार तक और पाँच हज़ार वाली साड़ी तो उसका फ़िक्स रेट है क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कम नहीं होता है जी नहीं उसमें तो आपको नॉर्मल नॉर्मल साड़ी मिल पाएँगी यह है शादी वाले के लिए तो हमारे यहाँ शादी वाले के लिए महंगी और उसमें भरी साड़ियाँ हैं ब्राइडल में हैं थोड़ा लहंगे टाइप की तो हमारे यहाँ की क्वालटी की साड़ियाँ इतना ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा जी नहीं आपको पाँच हज़ार की साड़ी चार हज़ार तक मिल सकती इससे कम नहीं होगा जी तो इतना नहीं मिल पाएगा आप किसी भी दुकान से पता कर लीजिए इतना नहीं फिर तो हमारी हमारी साड़ी का दुकान बहुत फेमस है इतना कम नहीं हो पाएगा कम से कम पाँच हज़ार की साड़ी आपको चार हज़ार तक लग जाएगी इससे कम नहीं हो पाएगा जी हमारे साड़ियों में अगर कोई भी कमी होगी तो हम वापस तुरंत ले लेंगे हम गारंटी के साथ साड़ियाँ देते हैं बिना गारंटी के नहीं देते हैं जैसा रेट वैसा उसका सामान ठीक ठीक है चलिए ना आपका ना मेरा साढ़े तीन हज़ार फ़िक्स रेट अब इससे कम नहीं कर पाएँगे लेना हो लीजिए वरना मत लीजिए नमस्ते